कुछ दिनों पहले मैंने हेडफ़ोन लिया था बोट का पता नहीं तो ढंग से चल नहीं रहे है उसमें वो पानी में गिर गए तो वो चल नहीं रहे और जैसे जब की वो वाटरप्रूफ थे और उसमें ना ढंग की आवाज़ आ रही है और ना ढंग से आवाज़ जा रही है उसमें अगर आवाज़ जा भी रही है वो सामने वाले को बहुत हड़बड़ी में सुनाई दे रहा है और या तो सुनाई ही नहीं दे रहा है और उसके बाद उसका कलर भी उड़ रहा है जबकि वो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदे थे और उसके अलावा उसमें आवाज़ भी इतनी अजीब सी आ रही है और उसमें कभी भी कुछ भी आवाज़ आ जाती है उसकी जो वायर है वो भी टूट गई है वो ना चल रहा है ना कनेक्ट हो पा रहे है किसी भी चीज़ से और उसके अलावा उसमें से बहुत अजीब सा एक पानी भी निकल रहा है जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्साक्ट्ली वो कहाँ से आ रहा है और वो ढंग से चल नहीं रहे है